जी मैडम बोलिए आज शिफ़्ट पर क्यों नहीं आई हो आप मैम आपको समझ आना चाहिए टेंथ बोर्ड है बच्चे का सिल्बेस रह रहा हैं तो आपको आना चाहिए ना अच्छा बच्चे उनको कुछ आप टैबलेट लीजिए और स्कूल आइए ना हाँ मैम ऐसी लापरवाही मत कीजिए बच्चों का भविष्य का सवाल है हाँ बच्चों को कुछ और पूछना होगा तो वो फिर किससे पूछेंगे आप आप आइए स्कूल अपनी तबियत ठीक कर लीजिए और स्कूल आइए और यहाँ पे बच्चों का कीजिए

हाँ बच्चों का टेस्ट लीजिए बच्चों का टेस्ट लीजिए देखिए कौन कैसा है कैसा नहीं

और लीजिए उनको और सिखाइए टेंथ बोर्ड है उनका उनके भविष्य का सवाल है सब अच्छे नंबर से पास होना चाहिए जी ठीक है आ जाइए कल ध्यान रखना कल से ठीक है